नायकबाब हांव मोया उलयतां म्हाका कळून आयला की तुमी काजवा पासून खूब कितें पदार्त करतात म्हणजे काजू एक्सट्रेक्शन करता हय म्हाका मातशें इन डिटेल मातशें सविस्तर सांगूं शकतात तुमी काजू हाडटकूच मुट्टो हाडलो त्या मुट्ट्या पासून कितें करतात मागीर ताजी ती बीं आसता ते बिंये पासूनय कितें जाता तें म्हाका मातशें सविस्तर तुमी सांगू शकतात

हांव येतां तुमच्या हाजेर येता पूण म्हाका भट्टेर म्हणटात न्हय ताका भट्टेर म्हणटात भट्टेर येता हांव म्हाका मातशें तुमी म्हाका हाजेरूच एक्सप्लेन करात फोनारूच आं हां हां म्हणजे तुमी झाडा वयले काडिनात आं आं म्हणजे आमे बी आमी कशे काडटात तशें वयरसून काडिनात पडटा तेंच आं हां हां आं हां हां हां बिंयों काडून वेगळ्यो दवरप आनी जें फळ आसता तें वेगळें करप

आं हां ना आमकां तें म्हाका तुमी तें आमचें पारंपारीक पद्धत सांगात आं आं आनी चिड्डयतात दिसता न्हय आं ताका मयटात म्हणटात न्हय ओके आं हां हां मातशी ती खळी कशी करतात आयदन

हो रोस येता पळय ताका निरो म्हणटात न्हय

आं हां सिंगल जालें काय ना मागीर हुराक्क जालें

ओके

आं हां हां हां हां आं हय हय हय कळ्ळें कळ्ळें म्हाका केन्ना येवंक मेयटलें तुमचें पळोपाक म्हाका येवपाक जाय आशिल्लें प्रॅक्टीकली पळोपाक म्हणजे तुमचें तें सांचेच करप जाता थंय हां हां हां हां

आनी तें मागीर कितले दीस उरता आतां निरो म्हाका दिसता बेगीन पेड्ड्यार जाता एक दोन दीस उरतलो उरून उरून हय मागीर हुर्राक उरता दिसता न्हय म्हयनोभर आनी मागीर बियो कोणाक सप्लाय करता तुमी उरतात त्यो म्हळ्या काडलेल्यो पयलींच वेगळ्यो आं ताका एकदम एकदम दिवप त्यो बरें बरें बरें बरें ओके बरें बरें बरें हांव आनी दोन म्हज्या मित्रांकूय घेवन येता आ म्हणजे तांकांय इत्सा आसा पळोपाची सो ते पोळोवंक सोदतात ओके बरें तर हा बरें बरें जालो टायम हा बरें बरें हय हय बरें बरें बरें बरें